मैं जिस शहर में रहती हूँ वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध किला है जहाँ पर दूर दराज से लोग पर्यटक घूमने के लिए आते हैं जो वह जानना चाहते हैं कि इस सांस्कृतिक जो प्रसिद्ध जगह है इसमें कौन कौन से किरदार थे कौन कौन से लोग थे जो इस इन सब में हैं और उन चीज़ों के बारे में जो पर्यटक हैं वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का पहनावा किस तरीके का रहन सहन किस तरीके का खाना खाया जाता है जो भी है तो उस उस लहजे को जानने के लिए दूर दूर से दूर दराज से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं देश विदेशों से अंग्रेज आते हैं जो यह देखते हैं कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोग किस प्रकार के हैं किस तरीके से रहते हैं किस तरीके का खाते हैं किस तरीके से जीवन यापन करते हैं और जो हमारे यहाँ का किला है जो हमारा प्रसिद्ध किला है वहाँ पर एक भूल भुलैया है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जिसके बारे में वो लोग बहुत रोचक रखते हैं उसके जानने के बारे में तो वो चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं इसलिए वहाँ पर वो प्रसिद्ध किला देखने के लिए आते हैं